इअं त मुंहिंजा ॿ गुरु कयल आहिनि हिकु ज्ञान गुरु ऐं हिकु कूल गुरु ज्ञान गुरु धन निरंकार गुरु कयल आहिनि इअं चईंदा आहिनि गुरुअ बिना को बि गति काने जॾहिं असांजा वॾा हीअं ॿुधाईंदा आहिनि गुरु बिना को बि गति काने त असांखे बि गुरु करिणो खपिजे जॾहिं मां नंढी हूंदी हुअमि त मुंहिंजा माउ पीउ ऐं मुंहिंजी वॾी भेण रोज़ु सतसंग वेंदा हुआ मुंहिंजी माउ मूंखे रोज़ु चवंदी हुई बेटा तूं बि सतसंग आहे हिकु ॾींहुं मुंहिंजो मन बि कयो की मां बि वञा मुंहिंजी मम्मीअ सां गॾु सतसंग वञा पोइ मां मुंहिंजी मम्मी सां गॾु सतसंग वियमि हुते ॿ टे ज्ञान जी ॻाल्हियूं ॿुधियूं त मुंहिंजो मनु ख़ुशि थी वियो पोइ इनकरे मां रोज़ु सतसंग वञण लॻियमि हिकु ॾींहुं मां मुंहिंजी मम्मी खे चयो की मूंखे बि ही धन निरंकार जो नालो वठिणो आहे त उते नालो ॾींदा आहिनि भिक्षा ॾींदा आहिनि त हुनजी भिक्षा ॾियण खां पोइ हुनजे घर में रोज़ु सिमरन करिणो पवंदो आहे इनकरे मूंखे बि भिक्षा ॾिननि हाणे मां बि पंहिंजे घरि रोज़ु सिमरन कंदी आहियां जीअं मुंहिंजो मनु उदासु हूंदो आहे त मां सिमरन करण वेई रहंदी आहियां मन में कहिड़ियूं नंढियूं वॾियूं ॻाल्हियूं ईंदियूं आहिनि त मनु हलको कराइण लाइ हिन सिमरन जो सिमरन कंदी आहियां ऐं सिमरन करण सां मनु ख़ुशि थी वेंदो आहे ऐं ही माना मुंहिंजा माउ पीउ जे कारण ही मां हिन गुरु जो दर ॾिठो